جی ہاں بالکل ہمارا پیارا مذہب مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مدد کرتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے اور کسی بھی میدان میں اور کسی بھی فیلڈ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے انسان کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں اس کو سب کچھ اسلام نے سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے اسی طرح جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور جسم اور ذہن کو صحت مند رکھنے اور ذہنی سکون مہیا کرنے میں اسلام کا بہت اہم رول رہا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحت اور تندرستی کا خیال اگر رکھا جائے گا تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی شاندار ہوگی اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رہنا اور بچنا ضروری ہے جیسے زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ سونا یا پھر بہت زیادہ فارغ رہنا اور کاہلوں کی طرح بیٹھے رہنا کوئی کام نہ کرنا یا پھر کم کھانا اور کم سونا الجھن اور غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہونا یا اپنے آپ کو ایسے کام میں لگا لگانا جیسے جسم کو نقصان ہوتا ہے یا جس سے موٹاپا بڑھے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو جیسے راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا اسلام سکھاتا ہے کہ کھانے اور رہنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ معتدل اور منظم ہونا چاہیے